हमरा सबके ओहिठमा जे छै से अहाँकेँ तीन दिन पहिने जे छै से बाराती गेलै ओ जे छै से बारातीमे जे छै से आब की भेलै नहि भेलै पता नहि ओ मारि पीट केलकै ओइसँ जे छै से मने ओहि हिसाबसँ जे छै ओ आदमीके मारलकै जे ओ आदमी जे छै से अहाँकेँ ओतै जे छै से डेड भए गेलै ओतै जे छै से अहाँकेँ एक्सपायर भए गेलै ओ जे छै से बुझीयौ परेशानियेके घर बनलै आ दोसर जे छै से हमरासबकेँ समाजमे जे छै से अहाँकेँ उग्रवादीपना बेसी होइत छै आ ई दू तीन दिन पहिने से जे छै से सबटा मारि पीट करै गेलै ओहिमे जे छै से अहाँकेँ एक दू आदमीके जे छै से खतम कए देलकै मारैत मारैत आब जे छै से एहिमे की कहल जाए एहिसँ परेशानिए छै आ ककरो मने घरके जे छै सदस्य छियै तऽ समाजमे जे छै से ई घटना जे छै से नहि होना चाही आ ओहिमे जे छै से ई घटना होइत छै तऽ एहिमे जे छै से आओर की कहल जाए समय जे छै से इहा छै